हम अपना परिवार पारिवारिक के साथ रह कर बहुत अच्छा से रहते हैं हमारे पास पूरा परिवार एक साथ भोजन बनाते हैं सब लोग एक साथ बैठ कर डिनर करते हैं डिनर करने के बाद जो है हम सब लोग एक साथ बैठ कर खेलते हैं खेल के उसके बाद जो है अपना अपना अपने अपने ड्यूटी पर सभी लोग चले जाते हैं जिसको जहाँ जाना हो जाते हैं फिर शाम को सब लोग अपने घर के लिए लौटते हैं फिर सब एक साथ बैठ कर चाय पीते हैं चाय पीने के बाद भोजन करते हैं भोजन करके सब लोग थोड़ी मस्ती लेकर सब अपने अपने पास सो जाते हैं अपनी सास बहू पोते पोतियाँ पति बेटा सब एक साथ हम बहुत अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जिते हैं अपने जैसे पड़ोसी हो गए अपने आस पास के लोग होंगे उनसे भी मैं अच्छे से बना कर रखते हैं कि जो कि कल कल को यह हो जाता है कि जो हमारे अपनी घर के लोग न हो तो हमारे अपने पड़ोसी भी काम आते हैं इसलिए हमें सबसे बना कर रखना पड़ता है नहीं बनाएंगे तो कल की यह हो सकता है कि हम घर में अकेले हैं कभी कोई बाई चांस कोई ऐसी आफ़त ही आ जाए तो पड़ोसी भी नहीं देखेगा जहाँ उनके घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं देखेंगे यह इसीलिए हमें सबसे लेकर या सबसे मिलन से यार हर बोलने के जो होता है न जो ज़बान में ही सब कुछ है जैसे हम सब से प्रेम व्यवहार रखेंगे उसे हमारे साथ भी कोई रखेगा नहीं जो हम किसी से टूटेंगे तो हम इसीलिए हम जो है सबसे बहुत प्रेम से बोलते हैं आस पड़ोस जहाँ घर परिवार हम बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं बच्चों के साथ पोते पोतियो के साथ बेटा के साथ बहू के साथ सबके साथ एक साथ जीना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे सब खुशहाल रहे हम किसी से टूटना नहीं चाहते हैं जो किसी आस पड़ोस किसी से भी नहीं टूटना चाहते हम बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं इसी में हमारी ज़िंदगी जो है खुशहाल है